सो म्हजो फेवरेट स्पोर्ट म्हणल्यार म्हाका क्रिकेट आनी फुटबॉल आवडटा तशें म्हाका स्पोर्टस ओवरोलूय बी बाकीचे स्पोर्टस पळोवपाकूय बी आवडटा पूण सगळ्यान चड म्हाका क्रिकेट आवडटा म्हाका ल्हान आसतना सुद्धा म्हज्या भावां बरोबर खेळटालें आनी एकटेंच चली खेळटाले सो ल्हानपणा पसून हांव क्रिकेट खेळून आनी टिवीचेर सुद्धा पळोवन आयल्लें आसां तेन्ना अजून सुद्दां हांव खरें सांगपाचे म्हणल्यार एकएकदां अशें नवें नवें रुल्स जे आसात तें अपडेट जायत आसतां सो खूबशें अशें रुल्स जे आसा तें म्हाका एकदां नवेंच हांव शिकतां आनी म्हाका हांव म्हणटा की इतली वर्सां हांव पळयतां की म्हाका हें खबरूच नाशिल्ले म्हणून